हमसब मिथिला कऽ बासी आओर मैथिली बजैत छी ताहि कऽ लेल हमरा सब कऽ जे जन्म अछि से मिथिलेसँ जन्म अछि आओर हमसब मिथिले कऽ बासी छी आओर बहुत जगह देखैत छियै हिन्दी इंगलिश कऽ उपयोग होयत छै ताहि कऽ लेल हमरा सब कऽ बहुत दुखक बात होयत अछि जे मिथिलोमे बहुत आदमी हिन्दी इंगलिश बजैत छै लेकिन नहि ओहिमे जे मैथिलीमे मिथिलामे जन्म अछि मैथिली बाजू आओर मैथिली कऽ बढ़ावा दिऔ आओर मैथिली कऽ साथ साथ देखैत छियै जे कोनो अगर इसकुलो सब एखन खुलि रहलैया मिथिलामे तऽ एहि कऽ इंगलिश कऽ जादातर आदमी बढ़ावा दए रहलनि हँ तऽ नहि हमर जन्म स्थली मिथिला छी मैथिली छी ताहिके लेल किछु मिथिलो कऽ लेल काज करी जे नहि मिथिलामे हमर जन्म भेल अछि मिथिला कऽ नहि मिटाबी आओर मिथिला मिथिला कऽ आगाँ बढ़बैक लेल किछु तेहन काज करी जे मिथिला कऽ सङ्ग सङ्ग मैथिली आगाँ बढ़ै आओर आगाँ कोनो तेहन तरह कऽ काज होय जे मैथिली बहुत प्रसिद्ध होय आओर मैथिली बहुत एगो प्रेमित भाषा छै बहुत मैथिली बजलासँ बहुत आनंद अबैत अछि